دہلی میں بہت سارے ہیلتھ کیئر سینٹر ہیں جو مریضوں کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں اور دہلی میں ہر طرح کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے یہاں پر عورتیں بچے بزرگوں کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بہت سے بڑے ہاسپیٹل ہیں جیسے اروند ہاسپیٹل گنگا رام ہاسپیٹل اپولو ہاسپیٹل اور بھی بہت سے